क'क्राझाराव क'क्राझाराव दङ पार्क दङ बिदिनो गौरां दैसा गौराङाव दङ बिदिनो दावखि पार्क होननाय मोनसे आरो दङ बिदिनो जेनेरेल स्पर्टस नि थाखाय बिदिनो दङ साइ दङ साइ क'क्राझार साइ दङ केडिसि दङ दं आरो जेनेबा जों दाखालिसो थांनानै फैदों जेनेबा बे सरलपारा सरलपारा दङ जेनेबा थाबाय ओरैजाय धिरबिल दिब्लाय दं आरोखि बिदिनो बिदिनो पार्क बिदिनो स्पर्टस आव बिदिनो क'क्राझार साइ थाबाय केदिसि थाबाय ओरै जेनेबा दरखंआव थाफैबाय साइ दङ बिदिनो खेला जानो नागेरदों नै दा दुरान्द दुरान्द काप क'क्राझार आरो जोंनावहाय जागासिनो दं आन्दार थारटिन नि दतमा बे दतमायावहाय स्पर्टस जागासिनो दं बिदिनो सिनेमा हल सिनेमा हल आव गोदो दंमोन आरएनडि हल गंगा हल होननाय दा गैला दा गोदान मोनसे दङ बे गोदानाबो सोलिगासिनो दं दासान्दि बिदिनो दा बुंनो थाङोबा गेलेग्रा फोथार पार्क बेफोर बागानफोर जेरै बागानफ्रा जेनेबा नों जेरै जोंनाव दङ साहा बागान जोंनाव जेनेबा जोंनाव मोनसे दं ओमफ्राय जोंनावहाय दा सुबिदाफ्रा बिदिनो मोजां रोखोमैनो दं बेखौनो जों लासाबबाय